بیس ہزار چھ سو پانچ دس ہزار دو سو سات ہزار آٹھ سو چھپن نو ہزار سات سو بارہ چھ ہزار دو سو بیالیس